आमी फोंडा शहरांत रावता आनी आमच्या वाठारांत जायतीं रुग्णालयां आसा मेन जें आमकां मेळटा तें सगळ्यान फर्स्ट प्रायमरी हॅल्थ सँटर बेतकें थंयसर प्रायमरी लेव्हलाचेर ट्रिटमँट जाता इफ जर मनशाक चड सिरीयस आसा चड ट्रिटमँट जाय जाल्यार फुडें रिफर करता फुडें पावयता तशेंच आय डी हॉस्पीटल हें डिस्ट्रिक्ट जिल्लो हॉस्पीटल आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल थंयसर सॅकंड्री लेव्हलाचेर डिस्ट्रिक्ट लेव्हलाचेर उपचार सुरवात जाता तेंचेय कडेन उपचार जायना जाल्यार ते गोवा मॅडिकल कॉलेज जी सगळ्यान गोंयांत एकूच मेन हॉस्पीटल आसा थंय पावयता आनी थंयसर आमकां वेग वेगळ्यो फॅसिलिटीज मेळटा थंय सगळ्या तरेच्यो फॅसिलिटीज आसा आनी सगळ्या तरेचीं दुयेंसां सारकीं जाल्लीं जाता आनी सगळ्यो फॅसिलिटीज सारक्यो मेळटा